हम जखन खाना बनाबै छी ने तखन हम सावधानी बनाबै छी जेनाकि गैस लीक नहि करय तबे सब्जी जे हम चढ़ेलहुँ हेँ से सब्जी जरि नहि जाय रोटी बनबै छी तँ रोटीके केनाकऽ कए उलटाबी जे रोटी बढ़िऑं सॅं पाकय जरय नहि चावले चढ़ेलहुँ तऽ चावल बढ़िऑं जकाँ सीझल जाय जाहिसॅं कि गील नहि भऽ जाय काँचे नहि रहि जाय आओर जे छै बढ़िऑं जकाँ साफ सुथराके साथ बनाय लै छी आओर अँ बढ़िऑं जकाँ खाना बना कए सब आदमी खाइ छी जाहिसॅं कि चावल काँचल काँच रहै छियै तैयो नहि नीक लागल इसीलिए हम बना कए खाना सबके हम खाय लै छी तकर बाद गैसके बन्द कए दै छी आ रोटीबला जे छै ताबो के बढ़िऑं जकाँ सरियाकऽ राखि दै छियै इएह जे छै हम सबदिना खानाके बारेमे साबधानी रहब साबधानी बरतब करब